ہندوستان میں ہر شخص کو چائے بہت زیادہ پسند ہے کیوں کہ یہاں ہندوستان میں طرح طرح کی چائے لوگوں کو پسند ہوتی ہے اور طرح طرح کی چائے بنائی بھی جاتی ہے تو جیسے کشمیری چائے بھی بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں تو کہیں الائنچی والی چائے پسند کرتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گڑ کی چائے پسند کرتے ہیں تو صرف شوگر کی چائے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت طرح کی چائے پی جاتی ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں

اور اس کے بنانے کا جو مسئلہ ہے اس کے بنانے کا یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا بھی یہی مسئلہ ہے ٹھنڈی میں زیادہ تر گڑ کی چائے بنتی ہے اور شوگر کی بھی بنتی ہے لیکن سردیوں میں گڑ ہی کی چائے بنتی ہے تو چائے بنانے کا جو طریقہ ہے ہمارے گھروں میں وہ یہ ہے کہ دودھ لے کے اس کو ڈال دیتے ہیں کڑھائی میں اور پھر اس کے بعد اس میں چائے پتی اور شوگر وغیرہ ڈال دیتے ہیں جس کو جس حساب سے پینا رہتا ہے کم میٹھا یا زیادہ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر رکھ کے اس کو پکایا جاتا ہے اور پھر پکانے کے بعد چائے اس طریقے سے تیار ہو جاتی ہے